क्षेत्रीय भाषा आओर बोली भाषामे ज्यादा किछु तऽ अन्तर नहि छथि भाषाके तऽ काम कखनो भी कोनो बीचके अन्तर देखेनाए नहि होइ छै बस अपन दिलके बात सामने मोनके बात एगो दोसरके सामने प्रकट करनाए होइ छै लेकिन ओहिओमे भाषा एगो एहन चीज होइ छै जे इन्सानके एक दोसरसँ जुड़ाव बनि सकैए आओर जुड़ाव टुटिओ सकैए लेकिन अगर हमर भाषा सही रहतै तऽ हम बहुत सारा इन्सानके साथ जुड़ि सकै छी सिर्फ अपने नहि आसपासके लोक नहि बाहरोके आदमीसँ जुड़ि सकै छी अगर हमर भाषा नीक रहतै तऽ आओर हमर भाषा अगर खराब रहलै अपनो आदमीसँ हम दूर भऽ सकै छिए लेकिन हमर भाषा मैथिली भाषा अछि जे बहुत ही मीठा सुरीला भाषा अइ आओर ई भाषा कतहु बजलासँ ओहि इन्सान ने मतलब इम्प्रेस भऽ जाइ छथि ओ सुनिते रहि जाइ छथि बार बार कहै छथि अपन भाषा एकबेर आओर सुनाउ कियाकि हमर भाषामे बहुत ज्यादा मिठास अइ प्रेम अइ इज्जति अइ सम्मान अइ ईसब चीज हमरा भाषामे छिपल अइ आओर अपनासँ पैघसँ बात करैमे हमर भाषामे बस इज्जति छलकै अइ आओर छोटसँ बात करैमे प्रेम छलकै अइ ई भाषा हमरा लागैए जे इज्जति प्रेम आओर आओर अच्छा बेवहारेसँ जुड़िकऽ बनल अइ कियाकि एतेक मीठा सुरीला भाषा एतेक बाइसगो भाषा जे अइ सँविधानमे जुड़ल अइ ओसब एकपर एक बढ़ि चढ़िकऽ भाषा अइ लेकिन एतेक सुरीला भाषा कोनो नहि अइ जाहिके कारण मै मैथिलिओ भाषाके राजभाषामे जोड़ि लेल गेल कियाकि मैथिली भाषा ओ अलग बात छै जे कम क्षेत्रमे बाजल जाइ छै लेकिन जतऽ बाजल जाइ छै बहुत ही ओतुका मतलब भाषाके कारण अच्छा रिलेशन इन्सानसँ बढ़ि रहल छै आओर ई भाषा दिन प्रतिदिन विस्तार एकर बढ़ल जाइए कियाकि ई भाषा एक जुड़ाव एक दोसरसँ जुड़ाव बना रहल अइ आओर हमरा खिआलसँ अगर भाषाके कारण हमर जुड़ाव बढ़ि रहल अइ तऽ ई हमरा लेल बहुत पैघ बात अइ बहुत नीक बात अइ जे हमसब अपन भाषाके कारण पहचानल जाइ छी आओर हमरा खिआलसँ मैथ मिथिलाञ्चलमे नहि ई हमरा लागैए पूरा भारत आओर आब तऽ हमरा लागि रहल अइ जे दोसरो देसमे मैथिली भाषाके पसन्द कएल जाइए कियाकि हम बहुत सारा सोशल मीडिआपर देखै छी जे अदर देसके आदमीसब मैथिली बाजै छथि जतऽ हुनका अङ्गरेजी बजबाक चाही ओतऽ ओ मैथिली बाजिकऽ आनन्द महसूस करै छथि आओर हम मैथिली बाजिके एतेक आनन्द महसूस करै छी जे बस ई मिथिलाके आदमी समझि सकैए या जे मैथिली बाजैए वएह इन्सान समझि सकैए जे मैथिली भाषा कतेक नीक भाषा छिए एहिमे इज्जति प्यार पूरा तरहसँ भरल छै आओर ई भाषा बजनाए बहुत पैघ बात नहि छिए अगर कोनो भी इन्सान अपन भाषाके सही राखथिन तऽ हुनकर जुड़ाव बहुत नीक बढ़तै आओर हमरा खिआलसँ मैथिली एगो बहुत नीक भाषा अइ